میرے گھر میں کئی الیکٹرانک اشیاء استعمال ہوتی ہیں جو زندگی کو آسان اور آرام دہ بناتی ہیں یہاں ان اشیاء کی فہرست اور ان کے استعمال کی وجہ درج ہے ٹی وی ہم نے ٹی وی تقریباً پانچ سال پہلے خریدا تھا تاکہ خبروں مذہبی پروگرامس اور تفریحی شوز کو دیکھا جا سکے یہ پورے خاندان کو ایک ساتھ بٹھانے کا بھی ذریعہ ہے کمپیوٹر یہ تعلیمی اور دفتری کاموں کے لیے خریدا گیا خاص طور پر آن لائن کلاسز ٹائپنگ تحقیق اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس کووڈ کو دوران خریدا گیا تھا واشنگ مشین کپڑے دھونے میں وقت اور محنت بچانے کے لیے ہم نے تقریباً تین سال پہلے واشنگ مشین خریدی یہ بہت سہولیت بخش ہے خاص طور پر بارش کے دنوں میں اے سی گرمی کے موسم میں سکون کے لیے دو سال پہلے اے سی خریدا گیا خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے مائیکرو ویو اوون یہ حال ہی میں خریدا گیا تاکہ کھانے کو جلدی گرم کیا جا سکے خاصی طور پر جب وقت کم ہو یا مہمان آئیں انڈکشن چولہا جب گیس کی سپلائی میں مسئلہ ہوتا ہے یا جلدی کھانا بنانا ہو تو انڈکشن بہت مفید ہے اسے بجلی کے کم خرچ کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں